میں آپ کو ایک رسٹورینٹ کے بارے میں جانکاری دینا چاہوں گا جس سے میں نے آڈر کیا تھا پرانی دہلی میں واقع اسلم چکن کارنر جس سے میں نے آڈر دیا تھا چکن بریانی مٹن کباب فرائی اور روسٹڈ کا اس کو میں نے یہ ہدایت دی تھی کہ بھائی تھوڑا گریوی زیادہ کر دینا یا ڈشو پیپر یا کوالٹی بہت اچھی رکھنا اس کی لیکن میری ہدایت کے بعد میرے سوالات پر میری ہدایت پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کوالٹی مجھے کوئی اچھی نہیں لگی ان کی بریانی میں کیا کہتے ہیں بوٹیاں صاف نہیں تھی چکنی بوٹی انہوں نے ڈال دی ہڈیاں بھر دی مطلب کوالٹی بالکل ڈاؤن تھی چکن بالکل ایسا اور گریوی ان کی ایسی تھی کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا تاکہ میں نے وہ پھر ان کو ہدایت دی اب مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ جو میں نے ہدایت دی ہے وہ وہ کہیں اسٹور کریں گے یا آگے جو کچھ ان کا جو ایپ ہے وہ اس پہ اسٹور کریں گے میں چاہوں گا یہ اپنے ایپ میں اسٹور کریں جو بھی ہماری شکایت ہیں اس کو اپنے خصوصی انتظامات میں پیش لائیں